हेलो जी तव्हां वैष्णो होटल मां था ॻाल्हायो जी जी मां थोरि देर अॻु तव्हां खे कशिश जे नाले सां ऑडरु कयो होयो पनीर मशरूम ऐं फ्राइड राइस हुया चिकन फ्राइड राइस हुआ ऐं ॿियो पनीर नान हुओ त जी हा हा त उन में छाहे न मूंखे न ख़बर हुई मुंहिंजे घर में मेहमान जेके अचनि था न हू मास मछी खाईंदण नाहिनि त इन करे मूंखे र्सिफ़ जेके चिकन फ्राइड राइस हुआ न उन जे बदले मूंखे नार्मल प्लेन फ्राइड राइस खपनि हा हा जी त ॾिसो तव्हां थी सघेव त सिर्फ़ुचिकन फ्राइड राइस जे बदले मूंखे फ्राइड राइस मोकिलियो सिर्फ़ु हा हा जी जी ठीक आहे ठीक आहे हले त घणी देर में तव्हां जो पार्सलु ईंदो ठीक आहे ठीक आहे हले